हिस्ट्री इंडिया दी जिनै कंट्री गी शेप दित्ती जि'यां कि वर्ल्ड वार सैकिंड होएआ इंडिपेंडेंस डे दी लड़ाई जेह्ड़े ओह्दे बिच बड़े बड़े जेह्ड़े महान लोक हे लीडर हे उ'नै योगदान दित्ता जेह्दे कन्नै अज्ज अस फ्रीडम फ्रीडम दे कन्नै जिया ने आं साह् लै ने आं अपनी मर्जी कन्नै हर चीज करै ने आं एह् सारा किश उं'दी बदौलत ऐ जि'यां सुबाश चंद्र बोस होई गे महात्मा गांधी होई गेआ चंदर शेखर अजाद जी होई गे ते जेह्ड़े महात्मा गांधी जी उ'नै बड़े जैदा मूवेंट चलाए जि'यां कि दांडी मार्च होई गेआ सत्य ग्रह होई गेआ इं'दी वजह् कन्नै इन जेह्ड़े लीडर न इं'दी जी जेह्ड़ा इ'नै अपना बलिदान दित्ता ओह्दी वजह् कन्नै अस इत्थै अज्ज इक फ्रीडम अजादी दा साह् लै ने आं कन्नै अपनी मर्जी कन्नै लैने अगर एह् लोक नि होंदे ते केह् पता अज्ज बी अस अंग्रेजें दे गुलाम होंदे हे ते ओह् साढ़े उप्पर गुलामी करा दे होंदे अपना राज चला दे होंदे पर इन लोकें दी वजह् कन्नै इन लोकें दी निं एह् जेह्ड़े साढ़े महान लीडर न ए साढ़े देश दे म्हान लीडर न जिनै बस स्हान्नूं बड़ा गै गर्व ऐ